बेगूसराय ज़िले में खाद्य पदार्थ सामग्री का उपयोग किया जाता है गेहूँ मक्का जौ जवार आलू और प्याज़ बैंगन टमाटर ये सब तैयार किया जाता है और बेगूसराय ज़िले में इन सामग्री को अच्छी तरह लोग किसान लोग मेहनत करके तैयार करते हैं और इसको उपजाते हैं और उपजाकर फिर उस चीज़ का वितरण होता है और उस गेहूँ मक्का और जवार को ये चीज़ बनाया जाता है जैसे मक्के के आटा को मक्के को सुखा के और उसको मिल में जाकर चक्की में जाकर पिसाया जाता है पिसाने के बाद उसको घर में लाया जाता है और घर में जब आता है उसको पानी से गूँदा जाता है और गूँदने के बाद उस चीज़ को रोटी की गोलाई आकार में दिया जाता है और रोटी को गोलाकार में देकर फिर उसको तवे पर सिझाया जाता है जिसमें गोइठी कहते हैं बेगूसराय ज़िले में जैसे गाय भैंस उसका गोबर होता है उसको गोइठी को जला के फिर उसको खाना बनाया जाता है रोटी सब्ज़ी शुद्ध बनाया जाता है जैसे सुबह के नाश्ते में दही चूरा चीनी शुद्ध भोजन होता है और दोपहर में खाना चावल दाल सब्ज़ी शुद्ध बनाकर लोग खाते हैं लिट्टी चोखा बहुत चॉइस से खाते हैं लोग और बाहर से भी लोग आते हैं हमारे कंट्री बेगूसराय में तो वे भी चॉइस करते हैं खाने के लिए लिट्टी चोखा तो अदर होटल में भी मिलता है और कहीं कहीं मार्केट में भी बना हुआ मिलता है शुद्ध लिट्टी और चोखा बनाया जाता है और उन्हें लोग बहुत चॉइस से खाते हैं और यह दूध बगिया भी बनता है खीर भी बनती है गुझिया भी बनती है लोग अच्छे अच्छे तरीक़े से लोग बनाते हैं और इसे बहुत चॉइस से खाते भी हैं और बाहर से भी लोग मेहमान लोग आते हैं उन लोगों को भी पसंद पड़ता है और वे लोग भी बहुत चॉइस से खाते हैं ये है बेगूसराय के खाद्य सामग्री ज़िले में अच्छी तरह से लोग किसान मज़दूर तैयार करके खाते हैं और बनाते हैं और अच्छी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं खाने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ जैसे कटहल हो गया आम का अचार हो गया वह लोग भी खाते हैं बनाते हैं